दिक्खी लो अगर अस हून कल्चर दी गल्ल करचै ते कल्चर जेहकी साढ़ी प्रैक्टिस ना कल्चर अगर इंदा जिकर ना अगर इंदे बारे दस्सेआ जागा ना ऐजुकेशन बिच अगर इंपलीमेंट करगे इसगी सारा जेहका साढ़ी बी कोई बी ऐक्टीबिटी ना डोगरी कल्चर नुआढ़े बारे च ऐजुकेशन बिच दस्सेआ जागा बुकें च छपगा सारा किश ते पूरे लोकें गी मतलब जेहके साढ़े इद्धर लोकें गी सारें गी पता लग्गना कि केह् है मतलब कल्चर गी कोई नांम दी चीज ऐ डोगरी कल्चर बी मतलब ऐ इद्धर ते मतलब जियां हून इद्धर कल्चर साइड ना नुआढ़े बारे च अगर दस्सेआ जागा अगर सारा किश ते मतलब लोकें गी पता लग्गना कि किस जगह केह् ऐ ते उनेंगी बडी अच्छी अच्छी नाॅलेज प्रोबाइड होनी नाॅलेज उनेंगी आनी मतलब पैहलें पैहलें केह् होंदा हा केह् नेई मतलब पूरी चीजें दा पता लगदा हा अगर ऐजुकेशन बिच अस एह् सारी प्रैक्टिस आह्नगे कल्चर ते उनेंगी बड़ी चीजें दे बारे च पता लग्गना इयां मतलब